हा मां मोहित तिलोकानी ॻाल्हाए रहियो आहियां गुजरात मां जी जी हा त मूं इनकरे फ़ोन कयो हुओ त मां मुंहिंजो बजेट जी लिस्ट ठाहे रहियो हुअसि इनकरे मूंखे इहो पुछिणो हुओ त मुंहिंजो जे को हींअर पोस्टपेड वारो प्लान हली रहियो आहे हिनजो रीचार्ज घणो पहुतो आहे छाकाणि त मूंखे ओतिरी रक़म पासे करे रखिणी हुई त मां सोचियसि त हींअर फ़्री वेठो आहियां छो न त मां केयर में फ़ोन करे पुछी वठां इनकरे मूं तव्हांखे हिन बाबत फ़ोन कयो हुओ त तव्हां छा मूंखे ॿुधाए सघो था त मुंहिंजो हींअर मोबाइल जो बिल अॼु ॾींहुं ताईं घणो ठहियो आहे जी मुंहिंजो मोबाइल नम्बर आहे अठ ॿ ॿुड़ी ॿुड़ी छह हिकु ॿ नव छह ॿुड़ी जी ठीकु आहे कोई वांदो कोने हा त जे को बि बिल ठहियो आहे तव्हां रुॻो मूंखे हिनजो हिकिड़ो फ़ोटो या स्क्रीनशॉट कढी वॉट्सप ते मोकिले विझो ऐं तव्हांजो हा स्केनर बि मूंखे मोकिले छॾिजो त मां पेमेंट हींअर ई थोरी देर में करे थो छॾियां